साढ़ा जेह्का लाका हा इत्थें हिस्टरी च ठीक हा थोह्ड़ा क्युंकि साढ़े जम्मू कश्मीर च अंग्रेजें दा राज था नेईं इत्थुं दे लोकें दा राज रूज था साढ़े डोगरे हे ते जियां बाह्र कंफलिक्ट मतलब होंदा हा ज्यादा मुस्लमाना दा ते ओह् ते जां कोई दूआ त्रीआ होर रेहा नी एह्दे कन्नै कन्नै इ'यै इत्थै हा कि ऐरिया अपना लोकल राज रेहा कोई अंग्रेज नी पुज्जी सके एह्दे आस्तै साढ़ै लागै दुआगै जेह्के हे इत्थुं दे लोकल राजे होंदे हे उ'यै राज करदे हे इयां थोह्ड़ा भेदभाव करदे हे उच्चियां जाति दे निक्कियां जाति दे निक्कियां जातियां आह्लें गी निहे कोई खाने पीने आह्लला कम्मै च शामल करदे ओ उ'नेंगी ज्यादातर खेतीबाड़ी दा कम्मै च लांदे हे इस स्हाबै दा जेह्का साढ़ा रेहा हा साढ़ा ग्रांऽ च दूर दराज बसंतगढ़ ग्रांऽ इत्थूं दे राजे रेह्दे बसंतगढ़ दे बसंत राजा हे ते बाकी जियां अंग्रेज़ अंग्रुजें दा कोई असर नी ओह्दा इत्थै ग्रांऽ च